जी हँ नहि अभी छुट्टी नहि होतै हन काम छै तऽ पता तऽ करै

नहि पढ़ाइमे छुट्टी नहि ने छै ओ सब नहि बुझल जाइ छै ओ सब नहि पढ़ाइमे ओ सब नहि देखै छी पढ़ाइ जबतक नहि इसकुलमे छुट्टी नहि मिलै छै जे इसकुलमे जब छुट्टी मिलतै रह टाइमपर ने छुट्टी मिलतै छुट्टी नहि इसकुलमे मिलै छै

इसकुलके बदलामी होतै हन तऽ ओएह ढङ्ग से ने छुट्टी मिलतै आँय तब तीन चारि दिनके छुट्टी जहाँ तीन चारि दिनके मङ्गै छहो छुट्टी तऽ हम तोए एक दिनके छुट्टी होइ सकै छै किए हमरो ऊपर तऽ कड़ा शाशन ने मिलै छै अरे एक दू दिनके लिए छुट्टी मिल जेतै हमरो हमरो ऊपर तऽ शाशन छै हमरो शाशन छै आ हमरो ओते

पढ़ाइ कलामे छुट्टी मङ्गलामे धिआपुता बिगैड़ जाइ छै बिगैड़ जाइ छै हरदम खेलकुदमे पैड़ि जाइ छै पढ़ाइ सही ढङ्ग सँ नहि करै छै

धिआपुता बुझतै तऽ खेलकुदमे घुरल घुरतै तोए रहबो घरमे नहिए ने जे देखबहो आ इसकुलमे रहतै तऽ अपना ध्यान से हूँ दू दिन के लिए छुट्टी मिल जैतो चारि दिनके लिए छुट्टी नहि मिलतो दू दिनके लिए छुट्टी मिलतै

तऽ एहन छै जे एक दिनके छु एक दिन जे छुट्टी होए जाइ छै ने तऽ एक दिन ओ पिछा होए जाइ छै बच्चा ओकर